हाँ मुझे पाँच तारीख़ें याद हैं दो जनवरी उन्नीस सौ नवासी चार अप्रैल उन्नीस सौ बयासी पाँच मई दो हज़ार तीन छः अगस्त दो हज़ार पाँच सात दिसंबर दो हज़ार दस